हेल' हा मा होनदों औ हेल' औ औ लायाखै आं थाङा होनहर खादों ना दिनै ओं नोंहालाय थांदों ए लायथावा माथावा थारहाय अखा हाबाय थानाय ना सुथावा माथावा जायो औ बिदि इसिबां लाबोआबानो जाखायाना फारलासे बिदिनो सय केजि सात केजिसो लाबोआबा बिदि खेबसेनो बुरजा लाबोनो हायाना फैसाफ्रा हनै अखा हानायाव थैलाबायो

आं बिदिनो पास केजि गाहामल' लाबोयो हाय बेखौ एसे बेखौ एसे फैसाखौ मिलायनानैसो लानानै फैनाय जायो आं जोंनाबो लस जायोना बे फैसाखौ मोनफिना मायानो जारला जायो ओंखायनो हिसाब खालामनानै लाबोनाय बायदि जाया गाबागाव गाबागाव हानायखिनिखौ माबा खालामनानैसो लाबोखा नांगौ फैसाफोरखौथ' माबा खालामजोब जाया ना जेन'बा एसे एसे लाबोनानै दखानखौल' एसे माबा खालामनो हानाय खालाम नांगौ जायो औ फोथांनो आनथा थैद्रायनायल' जानो नाङाना औ बेखौ एसे बेखौ एसे थाबाथ' गासिबो दंजोबो बेना अखा हानायखाय लायाखै होननाय जाहोयो ना हायो औ आं दा गाबोनसोहालागैसो थांगोनदां रायज्लायनायफ्रा बिसिबांसो माबायो एसे नायनायनानै मावनोसै अखाखौबो नायनांगोन हनै बाजारा थिग गैया थिग गैया जाबायना माथो हाबावगोन बायदिसो हनै दसे दसेल' नागारो बेयाव मावाबाबो जारला ओ थाङाब्लाबो जाया खालामाबाबो जाया दलर थाबाबो औ माखौ मोननो सोर होनो जोंनोलाय बिदि मावनानै जायाब्ला औ आथिं आखाइ थानानै थासान्दिआव सोमावनानै लायाब्ला सोरबा ओरैनो जाहोगोन जायो ओमफ्राय बेखौनो लानानै माबानोसै खुनुरुखुम सोलिनांगौ जाबाय दाबा दामाबा अखा हानायखाय बिसिबां जादों औ औ थांनाय नायसै गाबोन खबर लाहर नायदो औ दे